नाचा शिवाय खंयच्याय सण वा खंयच्योय परबो ह्यो पुराय जायना भारतांत नाच आनी संगीत हे दरेक सणां मदीं आसाच हळद म्हणा लग्न म्हणा किंवां कोणाचो जल्मदीस म्हणा नाच हो जायच किंवां तो ती तो सण ती परब पुराय जायना आतां तर मेहंदी जो उत्तर भारतांत चड ताचो प्रभाव आसा तो प्रकारूय बीन दक्षीणेच्या वटेन येवंक लागला आनी नाचा खातिरूच एक वेगळो दीस काडून दवरतात लग्नाच्या दिसांनी तर आसा नाच हो आसाच